हंजी दिक्खो जी गरदारी लाल मेरा नां ऐ मगर में अमरनाथ जाना चांहदा हा कि के बड़ी लोक दुनियां जंदी ऐ उत्थै आखदे त्रै लिंग चढदे ना बर्फो दे अपने आप गै गुफा दे अंदर चढ़दे ना आखदे कोई इक चार फुट होंदा दूआ जेहड़ा कोई पौने चार होंदा इक जेहड़ा ढाई होंदा ते शिबजी महराज होर क्हानी लगे है सनाना पार्बती गी पार्बती होर कहानी लगी पेइयां सुनदे सुनदे महाराज उंहेगी नींदर पेई गेई जेहले मतलब के कबूतर उत्थै आखदे कबूतर होंदे है कोई आखदे अपने आलड़े दे बिच कबूतरें गी पता लग्गी गया के पार्बती जेहड़ी मतलब के नींदंर पेई गेई हून न्हाड़ा जीना हराम होई गेआ शिबजी महाराज माराज क्हानी सनांदे सनांदे महाराज कबूतर घूरा भरदे रेह् ते पार्बती गी नींदर पेई गेई जेलै शिबजी महाराज होंदी कथा जिसलै खत्म होई ते उसलै महाराज ते उंहे दिक्खेआ पार्बती सुत्ती दी गै ही ते मेरी कथा जेहड़ी कुसै सुनी ओह् कबूतर महाराज अण्डे फटे ते कबूतर नस्सना शुरु होई गे शिबजी महाराज पिच्छे लग्गना शुरु होई गे ते उंहे कबूतरे आक्खदे कि अमर होई गे है ते पार्बती आक्खदी के नस्सना शुरु होई ते शिबजी महाराज लग्गे पिच्छे नसदे नसदे पार्बती ने महाराज घरती गी आखेआ हा जियां सनांदे भाई धरत माता मिगी शरन दे नेईं ते शिबजी महाराज मिगी नेईं छोड़दे ते आक्खदे धरत फटी ही ते पार्बती जेहड़ी मतलब धरती हेठ चली गेई ही ते हून आखदे उत्थै दर्शन जेहड़े स्हेई आक्खदे उऐ लिंग होंदे लिंगे दे गै होंदे ते उंहे कबूतरे दे लेई आखदे तां स्हेई दर्शन होंदे ना जेकर इक लब्भे ते नेई होंदे ना ते उत्थेै आक्खदे बर्फ बड़ी बड़ी चढ़दी ऐ आक्खदे उत्थै कोई पंजा फुट छठ छठ फुट उच्ची बर्फ होंदी ऐ ते ओह दिक्खने गी दुनिया जंदी ऐ हेठ दरेआ होंदा बगा दा उप्पर मतलब बर्फ होंदी आखदे बदानै दी बी दित्ती दी नेई भजदी ऐ उप्परा माल बकरी माहनू सब किश चला दा ऐ हेठ मतलब कि दरेआ बगा दा ऐ आखदे उस दरेआ च पानी भरना होऐ तां थल्ले दरेआ बिच जेइये पानी नेई भरदे हैन आखदे उपरा दा गजरा बन्नी बालटियै गी ते बालटिया कन्नै पानी खिच्चना पौंदा ते इस आस्तै अस मतलब उत्थै बी जाना चांहदे दिक्खना चाहंदे के भाई गल्ल स्हेई है जां गलत ऐ मगर ऐड्डें दूर अस नेई जाई सकदे हां हून जेहड़े लोक जंदे ना महाराज हफ्ता हफ्ता खंड दस्सें दस्सेंं दिने च बी घर औंदे न आखदे दूर बड़ा ऐ टाइम लगदा ऐ मगर जाने दी इन्नी फुर्सत नेईं मिलदी ऐ के मतलब एड्डे दूर जाना किंया कि के अस गरीब लोग होन्ने आं ध्याड़ी उऐ म्हीने दियां महाराज त्रै चार सौ रुपया ध्याड़ी मिलदी ऐ म्हीने दी उ्ऐ दस ध्याडियां बाहरा लाई ओड़ियां बाकी पैसा कुत्थुआं बचना महाराज इन्ना सारा घरै च गै खर्च होई जंदा लून मर्च तंबाकू अपना मतलब सब किश इयै किश होई जंदा ते बड़ा दूर जाने आस्तै इन्ना मतलब गुंजाइश गै नेईं होंदी असें लोकें कोल बाकी एह् है कि माता रानी साढ़े कश रौंहदी ऐ आसेंगी अगर कुतै पैदल जाना होऐ ते दऊं जां त्रऊं घैंटें च अस माता रानी दे दरबार जन्ने उठी मगर असें लोकें गी उत्थै पुजने लेई इन्नी मतलब कि जानकारी नेई होंदी है कि अस मतलब इत्थै माता बैष्णो दे गरबार अस जाह्गे बाकी नौ दैबियां न एह्बी साढ़े कश गै पौंदिया न मगर उत्थै जाने गी साढ़ी इन्नी फुर्सत गै नेईं बनदी के अस जाह्चै वाकी शिबखोड़ी ऐ उत्थै बी आखदे शेरै दे कोई अंदर पंजे लग्गे दे न ओह् बी दिक्खने आहली सुंदर जगह आखदे सुंदर जगह शैल ऐ मगर उऐ चक्कर इयै कि उत्थै अस पुज्जी नेईं सकदे हां कि चलो मालक जेल्लै कोई कोई सिद्धे हत्थ कोई गुजांइश होग ते चलो जाह्गे अमरनाथ बी जाह्गे माता रानी दे दरबार बी जाह्गे नौ देबियां बी जाह्गे और शिबखोड़ी उत्थै बी जाह्गे वाकी ऐ है के अमरनाथ आखदे जेहड़ा कोई उत्थै मंदर ऐ उत्थै आखदे कोई सुन्ने दी मूर्त ऐ मगर उत्थै बी आखदे दिक्खने आहली सुंदर जगह ऐ कि के पजांबी दे जेहड़ा अपना खालसस्थान ऐ उसी बी दिक्खने दा मन करदा पर उत्थै अस जाई नेईं सकदे आं कि इयै है कि मालक गी इयै मत्था करा दै गै टेकी ओड़ने के अपने धूफ बत्ती महाराज रक्खे दे फोटो अंदर अपने माता रानी दे रक्खे दे भगबान दे बी रक्खे दे अपने इत्थै गै धूफ बत्ती करनी ते अपने इत्थै दा गै टेकी ओड़ने मत्था भाई चलो सुखशांति गै देआ रब्ब अच्छे ढंगै कन्नै टाइम निकली जाए पास होई जाए उऐ ठीक ऐ बाकी इयां मन ते बड़ा करदा इयां सारा बाकी दुनियां जंदी ऐ मन दिल ते साड़ा बी करदा मगर अस माता रानी ते रब्ब गी अस इत्थै घरा दे गै मत्था टेकी ओड़ने हां के मालक असें दऊं टैम दी रुट्टी मिलना चाहिदी वाकी ओह् मतलब सब किश मालक दे दया कन्नै सब किश है रुट्टी बी ऐ अपना मैहनत मजूरी करी सब किश वाकी खेती बाड़ी पैहले ऐसियां हियां मगर हून इयै है कि ध्याड़ी उपर गै मसला सारा के ध्याड़ी गै लाह्गे ते कुत़ी टाइम पास होई सकदा ऐ वाकी ध्याडी नेई लग्गे ते इयां हट्टी शट्टी उपर गै अपना होई जंदा ऐ टेम बस सब ठीक ऐ माता रानी दी दया कन्नै और रब्ब दी दया कन्नै सब किश ठीक ऐ